से जुन नैरोजा नै बा सेप्तेम्बर जिगुजौ गुजिगु जिबा दिसेम्बर नैरोजा जिथाम ब्रै आगष्ट नैरोजा नै बा जुन जिगुजौ गुजिदाइन